میں نے ہیڈ فون آرڈر کر کے منگوایا تھا کچھ ہفتے تو صحیح چلے اس کے بعد سے اس کے اندر سے گھڑ گھڑ کرکے آواز آنے لگی پر میں نے دھیان نہیں دیا پھر کچھ دن کے بعد ایک سائڈ کے اس کا آواز ہی بند ہو گیا آواز بند ہوگیا میں نے دکھوایا دوکان پر وہ کہہ رہا ہے سب چیز تو ٹھیک ہے پر پتہ نہیں کیا کھراب ہوگیا تار وغیرہ اسپیکر وسپیکر چیک کیا کھول کر سب صحیح تھا پھر میں کچھ نہیں کرا ایک سے ہی کام چلانے لگا کچھ دن کے بعد دوسرا بھی بند ہوگیا تو دوسرا بند ہوگیا میں نے پھر جہاں سے آرڈر کیا تھا انہیں فون کیا میسیج کیا کوئی رپلائی نہیں کر رہے تھے پھر آخری میں اتنا پریشانی جھیلنے کے بعد انہوں نے کال بیک کیا میں نے انہیں بتایا تو وہ کہہ رہے تھے آپ سے ہی کھراب ہوا ہوگا پر میں نے انہیں بولا کہ ایک دو ہفتے پہلے تو منگوایا ہوں ایسے کیسے کھراب ہو جائے گا یہ وہ بہت سی باتیں ہوئیں پھر وہ کہہ رہے ہیں اچھا آپ کا واپس کرلیں گے اس کے بعد نیا دیں گے تو میں بھی بولا ٹھیک ہے لے جائیں گے نیا دیں گے تو پر ابھی تک مجھے ملا نہیں لیکن جب اچھا چیز کسی کو لینا ہو پیسہ لیتے ہو اچھے چیز کا تو اچھا چیز دیجیئے کھراب چیز کسی کو نہ دیجیئے اور کھراب چیز دے کر انہیں مایوس نہ کریں یہ بہت غلط بات ہے آپ پہلے ہی آپ بتا دیتے اگر اتنا نہیں چلے گا تو ہم نہ لیتے اس سے اور تھوڑا کچھ پیسے ملا کر صحیح سا لے لیتے لیکن آپ لوگ کھل کے بتاتے نہیں ہیں اور کھرابی چیز دے دیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اتنا جلدی ہوسکے یہ کھراب چیز بک جائے یہ آپ لوگوں کی غلط بات ہے